रंधिणे जी जान छुरी छुरी चाकू हीअ हिकु एॾी ज़रूरी शइ आहे जंहिंजे बिना रंधिणे में कोई बि कम न थी सघंदो आहे छुरी हुजण जे करे असां तकिड़ो कमु करे सघंदा आहियूं पहिरें जे ज़माने में हिकु ई छुरी हूंदी हुई जंहिंसां असां सभु कमु कंदा हुआसीं पर अॼ जे ज़माने में तरह तरह जू छुरियूं आहिनि ऐं उहे असां सभु कम बि आणंदा आहियूं जीअं त बटर लाइ अलॻि खपंदी आहे टोस्ट कटण लाइ अलॻि सेंडविच जे लाइ अलॻि छुरी कमु आड़ींदा आहियूं जेका कल्ह छुरी आंदी हुई उहा ॾाढी तिखी ऐं ॾाढी सुठी निकिती आहे जंहिंसां भाॼियूं ॾाढियूं सन्हड़ियूं ऐं सुठियूं कटिजंदियूं आहिनि ऐं जल्दी सां कमु थींदो आहे